पटाटो टमाटो भिंडियूं सूफु केलो बसर बिह लोकी मिर्चु थूम साई भाॼी पालक परवल कचालू अदरक सिंगड़ियूं ऐं तव्हांजो थींदो अथव शिमला मिर्च थी वयो और इन ई खां असां कढ़ी ठाहींदा आहियूं जंहिंमें असां गोभी